ऐसे तो हमारे बहुत कलाकार मनपसंद है लेकिन अपने भारत का ही ले लीजिए प्रसिद्ध कलाकार जैसे कि राजा रवि वर्मा हो गए सतीश गुजराल जी हो गए हैं और रवींद्रनाथ टैगोर ऐसे कई चित्रकार हैं जो भारत की कला और संस्कृति में ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व है उनके चित्र भारती इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं फादर ऑफ मडर्न इंडिया एड के नाम से जाने वाले राजा रवि वर्मा की एक पेंटिंग हाल ही में एक सौ तीस से अधिक वर्षों के बाद नीलाम हुई जिनकी पेंटिंग की कीमत इक्कीस दशमलव सोलह करोड़ रुपए में बेची गई ऐसे ही कई विशिष्ट कलाकार हैं जिससे हम प्रेरित होके चित्रकला या पेंटिंग को बनाना शुरू किया चित्रकला क्या है चित्रकला ये पेंटिंग एक प्राचीन और विविध कला है जो रंगों लाइंस और शेफ्स के करते हुए एक व्यक्तित्व के व्यक्तिगत दृष्टि को व्यतीत करती है इसे अलग अलग कलाओं और में व्यतीत किया जा सकता है जिसमें अभिव्यक्ति रूप और भावना शामिल होती है चित्रकला इतने समृद्ध हैं कि ये इतिहास संस्कृति और व्यक्तित्व के एक अनिवार्य हिसाब बन गई है बन गई है चित्रकला का